بہار میں کاروباری ماحول ابھر رہا ہے حکومت اسٹارٹ اب پالیسی کے تحت مالی مدد دیے رہی ہے انکپیشن مرااکت رہنمائی فراہم کر رہ کرتے ہیں زراعت اور فوڈ پروسیسنگ میں مواقع ہیں تاہم مالی وسائل اور انٹر انفراسٹکچر چیلنج ہیں ہند مند افرادی قت کے کبھی کمی بھی ایک مسئلہ ہے صنعتی ترقی پر حکومت کےکومت کی توجہ ہے نوجوان میں انٹرپونشپ کی رجحان بڑھ رہی ہے سرکاری خریداریاں میں اسٹارٹ کی ترجیح دی جا رہی ہے ان تمام کوششوں سے انٹرپونشپ اور اخترا کی حوصلائی افزائی دی جا رہی ہے موجمعہ طور پر بہار میں کاروباری ماحول انٹرپرینشپ اور اترا کی حمایت کے لیے کوشاں ہیں